जीअं आम इंसान घर में रख करण लाइ रक्षा करण जे लाइ घर में कुतो पालींदो आहे त अगरि कुतो पालींदा आहियूं त असां उन खे सुठी सुठी उन खे टीकाकरण ज़रूरु कराईंदा आहियूं उन खे सुठा बिस्कुट खाराईंदा आहियूं उन जो उहो ई साफ़ु सफ़ाईअ सां उन खे सनानु पाणी सुठे शैम्पूनि सां कराईंदा आहियूं ताकी भाई उन खे जॾहि असां छुअंदा आहियूं त असांखे स्मैल बि न ईंदी आहे हुन सां असां ॿार वांगुरु प्रेम बि कंदा आहियूं लाड प्यार बि कंदा आहियूं ऐं हू असांजी रखवाली बि सुठी कंदो आहे ऐं तीअं ई अगरि वगरि घर में गाहिं पालियूं था गाहिं पालण लाइ बि असां उन खे खार सुठे नमूने उन खे भूसो खाराईंदा आहियूं खेत खलियान जी जेकी हूंदी आहे न उहो सुठो गुड़ खाराईंदा आहियूं कारो गुड़ खाराईंदा आहियूं ऐं उन खे साफ़ु सफ़ाई ज़रूरु रखंदा आहियूं सुठो गोबर बि सुठो ॾींदी आहे तंहिं खां हू जेको खीर बि ॾाढो सुठो साफ़ु सुथिरो घाटो ॾींदी सुठो ॾींदी त इन करे असां उन जो ॾाढो ख़्यालु रखंदा आहियूं और इने खे अगरि व्यवसाय ठाहिणो आहे त उन खे अञा ॾाढो खां ॾाढो सुठे खां सुठो बहितरु ठाहिण जे करे जॾहि हूअ गाहिं बि सुठो खीरु ॾींदी आहे त असां उन खीरु मां मिठाइयूं बि ठाहींदा आहियूं मिठाइयूं ठाहींदासीं ऐं उन सां ऐं उन सां ॾुध ॾहियूं बि सुठा थींदा आहिनि पनीर बि सुठा ठहंदा आहिनि उ अहोसां विकिणींदा आहियूं त असांखे अञा फ़ाइदो थींदो आहे ऐं हे ऊचे स्तर ते असांजो व्यापार वधंदो वेंदो आहे त इन करे असांखे भाई इन्हनि जो सभिनि खां पहिरों असांखे उन जो खाधो पीतो सुठो करिणो पवंदो आहे गाहिंयुनि जो ताकी जंहिं सां उन जो असांखे खीरु मिले त उन सां अञा असांजो सुठो व्यापार थींदो आहे ऐं असां अॻिते वधंदा वेंदा आहियूं